نل كا پانی ایک نل انمول دُنیا كی طرح ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں كسی بھی رُخ پر اہمیت ركھتا ہے نل كا پانی ملنے سے ہماری زندگی مختلف ہوتی ہے یہ ہماری صحت كو بہتر بناتا ہے اور ہمیں صفائی اور بہتری كی جانب قدم بڑھانے میں مدد فراہم كرتا ہے پانی كی صفائی بھی اہم ہوتی ہے تاكہ ہم صحت مند رہ سكیں لیكن پانی كی صفائی كی حفاظت كرنا بھی ضروری ہے تاكہ ہم اِس قیمتی ذریعے كو برقرار ركھ سكیں اور آئندہ نسلوں كو بھی اِس كا استفادہ حاصل ہو سكے اپنے نل كے پانی كو برقرار ركھیں اور صفائی كی اہمیت كو سمجھ كر اِسے استعمال كریں تاكہ ہماری زندگی میں صحت صفائی اور بہتری كا رنگ بھر سكے